में अपने घरै आह्लें कन्नै पिकनिक उप्पर निक्के होंदे ते बड़े बारी जंदी ही पर हून जियां में बड्डी होई गेई ते हून असें थोह्ड़ा बाह्र जाना बी घट्ट करी दित्ते दा क्योंकि घर देआं कोल इन्ना टाईम बी निं होंदा ऐ ते अगर उं'दे कोल कोई छुट्टी होऐ बी ते अस पिकनिक उप्पर जन्ने होन्ने आं जां फिर में कालेज़ आह्लें कन्नै गेई पिकनिक उप्पर में घरै आह्लें कन्नै बी गेई पिकनिक उप्पर मानसर मानसर में इस करियै गेई क्योंकि उत्थें जेह्ड़ी मानसर लेक ऐ ओह्दे कंडे दी जेह्ड़ी ठंडी हवा बड़ी शैल ऐ उद्धर दी उद्धर बूह्टे बी बड़े न जेह्ड़े कि सानूं शैल बी लगदे न ते उत्थै ठंडी छां बी होंदी ऐ बैठने बास्तै ते मानसर दी इक खास गल्ल एह् ऐ कि उत्थें अस बोटिंग बी करने होन्ने उत्थै सानूं मच्छियां बी लभदियां अस उ'नेंगी आटा पान्ने होन्ने अस उत्थें चक्कर लान्ने होन्ने अस उत्थें इक निक्का जेहा चिड़िया घर बने दा ते अस ओह् बी दिक्खन जन्ने होन्ने उस चिड़िया घर बिच्च बड़े सारे उ'नें जानवर रक्खे दे न मोर बी रक्खे दे न हिरन बी रक्खे दे न खरगोश बी हैन होर बी बड़ा कुछ ऐ ते मानसर दी खास गल्ल इक एह् ऐ कि उद्धर दे लोग जेह्ड़े न ओह् बी बड़े चंगे न ते बड़े गै शैल नै मानसर दी जेह्ड़ी इक गल्ल होर ऐ कि उत्थें दी जेह्ड़ा उद्धर दा खाना ऐ जेह्ड़ा कि उद्धर दे निक्के निक्के उ'नें लोकें ढाबे जेह् बनाए दे न अपने घरें बाह्र ते उत्थें होर बी सानूं अपनी ऐंन्ट्रटेनमैंट बास्तै चीज़ां मिली जंदियां न अस अज्ज दे टैम बिच्च मानसर होर बी बड़ा जादा तरक्की करा दा ऐ ते अग्गें बी करदे रौह्ना ते मानसर लोग बाह्र दे बी बड़े आंदे न घूमन बाह्र दे लोग बड़े आंदे न दिक्खन अस पिकनिक बास्तै अस होर बी बड़ी सारी जगह् जन्ने होन्ने जियां कि अस बाह्वे आह्ली माता जन्ने होन्ने अस बाहु फोर्ट जन्ने होन्ने ते बाहु फोर्ट दे लाग्गे इक निक्का जेहा फिश ऐकेरियम बी बने दा ऐ जित्थें कि बक्खरियां बक्खरियां मच्छियां न ते बक्खरे बक्खरे सपिशिस ऐ मच्छियें दे ते ओह् सानूं दसदे न ओह्दे अंदर पैह्लें बाह्र पर्ची बी कटाने पौंदी ते फिर ओह्दे अन्दर जिसलै अस जन्ने ते ओह् सानूं दसदे कि एह् एह्ड़ी मच्छी ऐ ते एह् एह्ड़ी मच्छी ऐ ते बाहु फोर्ट दे जेह्ड़ा कंडै ओह् तवी ओह् ऐ जम्मू तवी ऐ ते उत्थें बी बड़ी सोह्नी ठंडी हवा चलदी ऐ ते उत्थें बी बड़ा सानूं शैल लगदा ऐ उत्थें बड़े सोह्ने फुल्लें दे बूह्टे न होर बी बड़े सारे निक्के निक्के पार्क बने दे न उत्थें फोहारे बी हैन लग्गे दे ते उत्थें इक ऐसा फोहारा ऐ जेह्दे जेह्दे कन्नै कि केह् होंदा जिसलै गाना चलदा ते ओह् फोहारा जेह्ड़ा ऐ ओह् उस गाने दे कन्नै कन्नै डांस करदा जियां जियां गाने दा स्टैप होग इ'यां उस पानी दे फोहारे ने चलना ते इक किसम दा ओह् पानी दा फोहारा जेह्ड़ा ऐ ओह् डांस करदा ऐ इक करियै अस पिकनिक उप्पर जाना चाहिदा ओह्दे कन्नै सानूं शैल बी लगदा साढ़ा मूड़ बी शैल रौंह्दा ते अस होर बी चीज़ां दिक्खने होन्ने बाह्र दियां अस नमें नमें लोकें कन्नै मिलने होन्ने नमें नमें लोकें कन्नै गल्लां करने होन्ने ते सानूं उं'दे कन्नै गल्लां करियै बी शैल लगदा ते अस उं'दे कोला इक नमीं चीज़ बी सिक्खने होन्ने जेह्ड़ी सानूं नेईं पता होऐ कि कियां बाकी लोकें कन्नै मिलना ते कि'यां उं'दे कन्नै गल्ल करनी